مہاراشٹر میں ممبئی اہم شہر ہے جہاں تجارت تفریحی مقامات اور رات کی زندگی کی بھرمار ہے یہاں پر رات کی زندگی کے لیے مرین ڈرائیو جوہو چوپاٹی گیٹ وے آف انڈیا جوہری چوک وغیرہ شامل ہیں